हमरा पास ई हुनर यऽ जे हम सिलाइ कए लै छी सिलाइ केलाके बाद हम अपन साया ब्लाउज से सी लै छी अपन जे रहल धियापुताके से सर्ट सी लै छी गँजी सी लै छी आओर जे फाटल चिटल जे रहल धियापुताके सेहो सब सी साइ लेलहुँ अपनेसँ सिलाइ मशीनसँ दुगो बेटी यऽ हमर दुनू बेटियोके सीखा देनै छियै तऽ हमर बेटियो सब अपन दुनुटा सिलाइ करैय हमहुँ करै छी बेटियो सब करैय जे नहि ओना भेल तऽ अपन सिलाइ तऽ बैसल बैसल केलहुँ जे फाटल चिटल कपड़ा रहल सेहो अपन सिलहुँ आओर नयो कपड़ा सबके अपन जे भेल से अपन बैसल बैसल अपन सिलाइ कए कऽ कऽ करै छी पैसो तैसो जे रहल से दू पैसा कमा लेलहुँ अपन अपनो सिलहुँ दोसरोके सी देलहुँ अपनो सिलहुँ दोसरोके दुगो पैसा भए गेल तऽ अपन सिलाइ केलहुँ अपन गुजर केलहुँ ओइ सबसँ